गोंयकार शीत जेवता तातूंतल्यान तेका कार्बोहायड्रेट्स मेळटात तरेतरेची भाजी खाता जशी की तांबडी भाजी मुळ्याची भाजी मेथीची भाजी वालीची भाजी पापडीची भाजी चिट्की भेंड्याची भाजी हातूंतल्यान तेका विटामीन मेळटात तशींच फळां जशे की आंबे पणस जांबळां काण्णां काजू केळीं पोपाय ह्या प्रकारचीं फळां गोंयकार खाता हातूंतल्यान ताका विटामीन मेळटा त्याचबरोबर नुस्तें हें सदाच्या जेवणातलें तितूंतल्यान प्राॅटिन मेळटा समतोल आहार घेतल्यार आरोग्याची भलायकी बरी उरता भाजी तांदूळ बऱ्या दर्जाचीं कड्डणां जशीं की अळसांदे चवळी कुळीद चणें वाटाणें मसूर आवरे हें सुद्दां मेळटात